समाजकेँ उत्थानके लेल जे दू टा मूल चीज छै शिक्षा आओर स्वास्थ्य अहि दू टा चीज पर हम बेसी लिखै छी आओर बेसी जे छै से समाजके बीच बाजै छियनि शिक्षा एकटा एहन शस्त्र छै जाहिके बिना जे छै आजुक युगमे अपना आपकेँ अगर नहि ढाललहुॅं तऽ लड़ाइ केनाई मुश्किल छै शिक्षाके बिना जिंदगी अन्हार छै शिक्षाके बिना जीवन व्यर्थ छै आओर आजुक जे समय छै ओहिमे शिक्षाके संग जे तकनीकी शिक्षा छै जे टेक्निकल एजुकेशन छै ओ बहुत बेसी जरुरी छै एहि चीज पर हम बेसी लिखैत रहैत छी आओर अपन सोसाइटीमे अपन समाजमे एहि चीज पर जे समस्या होइ छै ओहि पर ओकरा दूर करैकेँ जे छै सेहो प्रयास हम करैत रहै छी हम स्वस्थ रहब तखने हम पढाई करब आओर तखने जे छै से कोनो काज सम्भव भऽ सकै छै स्वस्थ शरीरके शरीरमे जे छै स्वस्थ मष्तिष्कके निवास होइ छै बच्चासँ पढैत अयलहुॅं हन ताहि दुआरे स्वास्थ्य बहुत जरुरी छै आओर स्वस्थ रहनाई बहुत जरुरी छै स्वस्थ रहबाक लेल बहुत तरहकेँ बात छै बहुत तरहकेँ पॉइंट छै जे चीजकेँ चर्चा हम अपन लेखनकेँ माध्यम से लगातार करैत रहै छी आओर लोककेँ बीचमे राखै छी आओर ई दुनू चीज पर हम लगातार लिखके जे छै समाजकेँ जागृत करैत आबि रहल छी